गोंयची संस्कृती तिगोवपाक आतां खूब गरजेची जावन आसा कारण नवी नवीन जे कितें बदल जायत आसात त्या नुसार पयलिची सांस्कृतीक परंपरा नाश जायत आसात त्या खातीर सण उत्सव जेन्ना चलता त्या वेळार गोंयांत जे भायर भायर विस्तापीत जाल्ले लोक आसा ताणी परत येवन त्यो परंपरा चालू करपाक जाय